अ'ऊं पार्के च जन्नी मिगी पार्के च बड़ा गै शैल लगदा उत्थै साढै़ गोल मार्केट जेह्ड़ा पार्क ऐ एह् बड़ा गै मश्हूर ऐ ते इत्थैं बड़े बड़े दूरा दे लोग आंदे ते चक्कर शक्कर लांदे ते घूमने शुमने ते नजारा ते बड़ा लैंदे होर इत्थैं झूले बी हैन झूलने वास्तै जेह्ड़े सारे झूलदे न होर इत्थैं खाने पीने बी जेह्ड़ी चीज़ां होंदिया न तां ओह् बी हैन ते हून हून न्यू न्यू कोई पान परांदा ते उत्थै बड़ा शैल ऐ टेस्टी ओह् बी होर उत्थें ऐक्सरसाइज करने वास्तै बी बड़ियां सरियां चीज़ां न जेह्कियां अस करी सकदे जोगिंग करी सकदे रनिंग करी सकदे जम्प करी सकदे ऐ ते ते